कोंकणी भास ही खूब पोरणी भास कोंकणी ही गोंयची राष्ट्रीय भास कोंकणी ह्या भाशेची उतरां कोणकण राज्यांतल्यान पडला कोंकणी ही गोड भास मानला नायनटीन नायटी टू राजभास म्हूण भारतांत ताचो आसपाव जाल्लो कोंकणी गोंयांत हिंदू तशेंच क्रिस्तांव भाव भयणी उलयतात कोंकणी माय भास महाराष्ट्रात केरला आनी कर्नाटक आशिल्ल्या उलयल्ली आयकूंक येता कोंकणी भाशा देवनागरी आनी रोमन भाशेंत बरोवंक येता सेवेन पॉयंट सिक्स मिलीयन लोक आस आसात जे भारतांत कोंकणी भास उलयतात कोंकणी ही महाराष्ट्रा महाराष्ट्राची बोली म्हूण वळखतात कोंकणी भाशेंत अशीं कांय उतरां आसात जीं वेगळीं वेगळीं आसा जीं फकत कोंकणी भाशेंत आमकां पळोवपाक मेळटा हीं कांय उतरां आसा देखीक मोग मोगा म्हणल्यार लव साळीक म्हणल्यार वॉटर लिली कुळागर म्हळ्यार गार्डन वा बॅकयार्ड मळब म्हणल्यार स्काय पोरसूं म्हणल्यार फिल्ड आयदान म्हणल्यार युटेन्सिल्स ही भाशा देवनागरी आनी रोमन लिपी भाशेंत सोडून मलयालम कन्नडा अरेबीक आनी लॅटीन भाशेंत बरयल्ली दिसता कोंकणी भाशेंत जायते पोर्चुगीज संस्कृत मराठी आनी हेर भाशेची उत्तरांचो आसपाव जाल्लो आमकां दिसता शाळेंत ते कॉलेजींत कोंकणी भास एक सबजेक्ट म्हूण शिकपाक आसता कोंकणी भाशेंतल्यान लोक डिग्री करपाक मेळटा जातूंत ताका बरी नोकरी गोंयांत मेळूंक शकता कोंकणी ट्रान्सलेट ट्रान्सलेटर म्हूण काम हें बरें पयशे दिवपी काम आसा भुरगो ल्हान आसतनाच आपली आवयभास उलोवपाक शिकता कोंकणींत खूब बरें व्याकरण आसा जशें की लिंग विशेशण सर्वनाम उरफाटीं एक वचन भोववचन आदी गोंयांत जेन्ना भायले लोक येता तेन्ना ते कोंकणी भास आयकतात आनी उलोवपाक शिकतात